बिहारमे सिनेमाहॉल जे छै हमरा सभके नजदीकी सिनेमाहॉल रहै पालीमे आजसँ तकरीबन बीस साल अठारह बीस साल पहिले सिनेमाहॉल रहै पाली घनश्यामपुरमे जे अहाँके रनप्रति पालीके रनप्रतिके पास रहै ओहिमे पहिलेके आदमीसब सिनेमा देखै छलखिन आब जे छै हमरा सभके नजदीके सिनेमाहॉल भऽ गेल आजके डेटमे बेनीपुर भऽ गेल दरभङ्गा भऽ गेल तऽ हम बेनीपुरके विषयमे ओतेक नहि बाजब दरभङ्गाके लेल हम कहि रहल छी दरभङ्गोमे पाँच साल रहलहुँ हमसब तऽ ओतऽ जे छै सिनेमा देखै खातिर पहिले हम जाइ रहौँ दरभङ्गा नागा पाँच जे छै वहाँपर नागा पाँच थानाके बगलमे ही सिनेमाहॉल रहै पहिले तऽ ओही सिनेमाहॉलमे हम सिनेमा देखैलए जाइ छलहुँ लोकसब बहुत जाइ छलखिन ओहिमे नया नया फिलिम जे छै आबै छलै कोनो भी मूवी आबै फिलिम आबै ओ फिलिम देखैलए आदमीसब जाए छलै आब जे छै अधिकतर आदमी जे छै अहाँके दरभङ्गा लाइट हाउसके पास एकटा सिनेमाहॉल अछि ओहि सिनेमाहॉलमे जाइ छै आओर नया नया रङ्गबिरङ्गके ओतऽ फिलिम ओना तऽ हरेक हीरोके आबै छै एकटा हीरोके फिलिम आएल काल्हि आइ अगर शाममे रिलीज भेलै तऽ काल्हि ओ सिनेमाहॉलमे काल्हिए ओ रिलीज सिनेमाहॉलमे चालू हो जाइ छै तऽ ओ अहाँके देखैत रहै छै जाकऽ आदमीसब आब अजुका अजुका डेटमे जे कऽ रहल छिए तऽ अजुका डेटम सिनेमा लोक सिनेमाहॉलमे देखैलए नहि जाइ छै आब जे छै हरेक घरमे हरेक घरके हरेकके आसपास मतलब हरेक आदमीके पास जे छै अपन अपन फोन अछि एक एकटा अपना अपना फोनमे फिलिम होइ वीडिओ होइ गाना होइ जेभी होइ रङ्गबिरङ्गके चीज जाहिसँ मानिकऽ चलू नया फिलिम कल्हुका डेटमे अएलै कि निरहुआ हिन्दुस्तानी तऽ ओहोसब जे छै आब सिनेमाहॉलमे देखैलए नहि जाइ छै आदमी आब जे छै ओ अपना अपना घरमे अपना अपना घरमे सुतल छी बैठल छी कतहु छी किछु करै छी मोबाइलपर सीधा देखि लै अछि एतेक इण्टर डिजिटल जमाना भऽ गेलै आब आब तऽ कहीँके प्रचार हइ कहीँके न्यूज हइ कहीँ कतहु किछु भेलै ककरो घटना भऽ गेलै ककरो किछु भऽ गेलै जतऽसँ वीडिओ कॉल होइ छै पहिले तऽ लोक फोन करै खातिर सन्देश भेजै खातिर ट्रेनसँ छुक छुक ट्रेनसँ जाइ छलै पहिले पैदल जाए आब जे छै कतहु छी अहाँ विदेशोमे किएक नहि छिए बाहर हुअए मुम्बइ हुअए दिल्ली हुअए कलकत्ता हुअए जतऽ भी हुअए अगर बात करैके अहाँके रहै छै अगर ओकरासँ बात कऽ कऽ सन्देश पहुँचाबैके छै तऽ फट दबर मोबाइल उठाबै छै आओर सीधा फोन धरेलक ले कॉलिङ्ग कॉलिङ्ग बात केलक कॉलिङ्गके छोड़ि दिऔ आब आब तऽ वीडिओ कॉल जमाना आबि गेलै पूरा चेहरा सामने सामने रहत चेहरा आमने सामने तब बात करू तब कहल जाए तऽ पहिलेसँ बहुत जादा विकास भेलै बिहारमे आओर बिहारके लेल जे छै ने एखन मैथिली साँस्कृतिकमे अहाँके बहुत बहुत जे छै बहुत आगे तक डिजिटल चलि गेलै डिजिटल जमाना ई भऽ गेल अहाँके कि आब परेशानी जे छै पहिले जेनाइ पहिले जेना परेशानी रहै कि लोक दूर दूर तक जाइ सन्देश भेजैलए दुइ दिना लागै चारि दिन लागै पाँच दिन लागै आब मिनटो नहि लागै छै सन्देश भेजैमे ककरो किछु कहैके छै ककरो पिताजीसँ बात करैके छै ककरो माँसँ बात करैके छै ककरो नानीसँ बात करैके छै सन्देश भेजैके छै या किछु कहैके छै तुरन्त जे छै मोबाइल फोन उठेलक बात केलक तुरन्त कहि देलक तऽ कहल जाए तऽ बहुत सुविधा भेलै आब तऽ सुविधा भेलै तऽ कथीके सुविधा भेलै तऽ विकासके सुविधा भेलै तऽ विकास भेलै बिहारमे तब एहन सुविधा एहि लऽ कऽ आओर जे छै मोबाइलवला जमाना जे छै मोबाइलमे रङ्गबिरङ्गके फिलिम आबैत रहै छै रङ्गबिरङ्गमे कहल जाए तऽ वीडिओ देखि लिअऽ अहाँ फिलिम देखि लिअऽ आइ देखबै अगर फेर काल्हिखना फेर देखैके मोन करै छै आदमी अपना हाथमे मोबाइल छै जखन मोन तखन अपन गूगल खोलू यूट्यूब खोलू हॉटस्टार खोलू आब तऽ अधिकतर नया नया फिलिमसब हॉटस्टारपर दै लगलै आब हॉटस्टारके सबसँ अधिकतर जे छै रिव्यू आबै छै मानिकऽ चलू यूट्यूबके आब यूट्यूब जिन्दाबाद छै आब यूट्यूब बहुत हाइलाइटेड भऽ गेल छै आब यूट्यूबपर केहनो फिलिम रहै छै ने तऽ अगर मानिकऽ चलू काल्हिए रिलीज भेलै ओ तऽ आइ नहि अगर यूट्यूबपर देलकै तऽ काल्हि तक दऽ दै छै ओ तब आब आदमीसब जे छै यूट्यूबपर देखि लेलक फेसबुकपर देखि लेलक इन्स्ट्राग्रामपर देखि लेलक ट्यूटरपर देखि लेलक तऽ आब जे छै सिनेमाहॉल जाइके कोनो जरूरत नहि छै आब जे छै घर घरे घरे फोन छै घरे सब आदमीके हाथमे फोन छै ओ अपना हाथमे फोन मतलब रहै छै तऽ ओ सबकिछु देखलक सुनलक ओहिकेबाद हम अपन